नमस्ते जी बोलिए कौन क्या चाहिये फूल कौन कौन फूल चाहिये लाल कलर ठीक है लाल कलर तो नहीं है मंगाएंगे उसका रेट बहुत ज़्यादा लगेगा अरे वो बाहर से मंगाएंगे ना तो अपने पास रहेगा तो कम कर देते तो अपने पास है नहीं वो फूल बाहर से जब कुछ दूर से आएगा तो भाई उसका भाड़ा उड़ा तो जुड़ेगा ना लाल वाला लाल वाला अपने पास नहीं रहता है जैसे कहीं बाहर से ले आएंगे तो उसका रेट ज़्यादा लगेगा उसका मान लीजिए कि तीन सौ रु पचास रुपये किलो पड़ेगा गुलाब तो अपने पास है मान लो कि ढाई तीन सौ में वो भी पड़ेगा गुलाब है पर गेंदे वाला महंगा पड़ेगा वो बाहर से आएगा इसलिए महंगा ज़्यादा पड़ रहा है अरे शादी पड़ी है तो आपको हम बता रहे हैं ना हम जैसे उसको अब हम मंगाएंगे उसका भाड़ा उड़ा जुड़ेगा जब उतनी दूर से आएगा मंडी यहाँ मंडी दूर है उसका अपने यहाँ वो फूल तैयार नहीं है अभी बता तो रहे हैं चार सौ रुपये उसका लगेगा बाँकी सब फूल सस्ते में जाएंगे हाँ चार सौ नहीं उससे कम ज़्यादा अरे चलिए अब जहाँ दस बीस की बात है दस बीस कम हो जाएगा हाँ कब चाहिए आपको तब एकाध घंटे में आप तत्काल मांग रहे हैं इतना जल्दी कहाँ हो पाएगा अब बता रहे हैं ना अपने पास जो जो फूल है उसको हम दे रहे हैं बाँकी उको उसको मगाएंगे थोड़ी देर बाद जब वहाँ से या तो बोलेंगे वो अगला ले के आएगा तभी तो आपको दे पाएंगे नहीं तो उसको नहीं लेना हो तो बताइए फिर जो जो हमारे पास है चलिए फिर लेना हो तो आइए फिर उसका रेट भाव करेंगे सामने फिर नहीं तो जो है हम रेट बताएं आप कुछ समझे पीला पीला है गुलाब का और मतलब गुलाब का है और एक गेंदे में पीला फूल है और एक चमेली का फूल है हाँ ठीक है लाल वाला वही मंगाएंगे तो जो है चलिए हाँ ठीक है चलिए रखते हैं नमस्ते आईये ठीक